हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी कोलै तुस हां जी अच्छा रेता ते मैडम इसलै मिलना निं ऐ क्योंकि ओह् कीता मेरा क्रैशर होई गेदा खराब ते इ'यां गौरमेंट कड्ढन निं दिंदी ऐ ते कोई गल्ल निं में कुसै होर कन्नै तुंदा कंडक्ट करोआनी आं तुस उं'दे कन्नै गल्ल करी लैएओ फिर ते बाकी जेह्ड़े बी पैसे पुसै होङन ओह् फिर में तुसें गी सनाई देगी किन्ने बनदे न इक्क ट्राली दे ते कन्नै में थुआढ़ी गल्ल करवाई देगी उं'दे कन्नै ठीक ऐ निं ठीक ऐ ठीक ऐ